हाँ मुझे मुहावरे बहुत पसंद है क्योंकि मुहावरों का अर्थ अपनी असल ज़िंदगियों में भी रहता है जैसे कि एक मुहावरे का है नौ दो ग्यारह होना नौ दो ग्यारह होने का मतलब है काम के वक्त भाग जाना जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो काम आने पर भाग जाते हैं ऐसे बहुत बताएंगे कि हम ये कर लेंगे हम वो कर लेंगे लेकिन जब काम आता है तब भाग जाते हैं जैसे कि दूसरा भी देख लिया जाए बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद बाहर बैठ के तो सब कोई बता सकता है कि हम ये कर सकते है हम वो कर सकते हैं लेकिन जब चीज करने की आती है तब उनसे कुछ नहीं बनता आँख में धूल झोंकना आँख में धूल झोंकने का मतलब है धोका देना आग में घी डालना इसका मतलब ये है कि किसी भी लड़ाई किसी भी बहस में उत्तेजित करना आग में घी डालना ईद का चांद होना ईद के चांद होने का मतलब है बहुत दिनों बाद दिखाना जैसे कि आप किसी से बहुत दिनों बाद मिलते हो तो उसको आप यह बोल सकते हो कि क्या हुआ आप बहुत ईद के चांद हो गए हो ऐसा आप बोल सकते हो